देखिए वैसे अभी हम भी मुज़फ़्फ़रपुर के ही क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं यहाँ पर जैसा माहौल है हमारे क्षेत्र का और हम न्यूज वगैरह देखते हैं जहाँ तक समझ पाते हैं तो हमें तो लगता है कि बी जे पी का बोलबाला है यदि ऐसा आपको लगता है कि कहीं बी जे पी का वोट गिर रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जैसा हम देखते हैं माहौल जो बना हुआ है देखिए मतदान जो लोग करता है ना तो अपने मत के अनुसार ही करता है आ मतदान केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग नहीं करता है खास करके आजकल जो जितना जनता शिक्षित हो गया है तो वह हर तरफ़ से वाक़िफ़ है बर्त मतदान जो आजकल का जो नौजवान है वह राष्ट्रहित को भी में ध्यान में रखता है तो कुल मिलाके यूँ देखा जाए तो जैसा आजकल का माहौल चल रहा है जैसे मोदी जी का शासन है पिछले नौ दस साल का तो उसमें सांस्कृतिक विरासत को जिस तरह से मोजीन मोदी ने सरकार ने संजोया है और उसकी नींव को मज़बूत किया है यह अपने आप में अविस्मरणीय है मतलब लोग उस लमहे को भूलते नहीं हैं जैसे उदाहरण के लिए आप खुद ही देख लीजिए काशीनाथ कॉरिडोर उज्जैन महाकाल का जो मुद्दा कई सौ वर्षों से लटका हुआ था जैसे राम मंदिर है बताइए उनके अस्तित्व को लाके मंदिर निर्माण करवाना इसको आप कम आँकते हैं क्या बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी ये देखिए एक छोटा सा उदाहरण दिए सांस्कृतिक विरासत यहाँ तक विकास में आइए आज के वर्तमान समय में एक समय था पहले जो हम लोग अपने आवागमन के साधन के लिए जूझते रहते थे जब ये मुज़फ़्फ़रपुर जाते थे तो शायद उस दिन वापस घर आना एक टेढ़ी खीर थी बहुत मुश्किल का काम था यानि बिना रात गँवाए एक दिन के बाद वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं आज आप देख लीजिए सड़कों का हाल भर दिन में लोग दो राउंड लगा लेते हैं अपने घर के बाइक से तो आखिर कनेक्टिभिटी का भी निर्माण हुआ है सड़कों का जाल बिछाया गया है एक से एक आपको कॉरिडोर बनाए गए हैं ब हाइवे का निर्माण किया जा रहा है जो दरभंगा में पहले हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ पर भी विमान उतर जाएगा देखिए यहाँ के हावाई अड्डा डेवलप हो गया तो इसको कम आँकते हैं आप देखिए हम आपको यही बताएँगे कि आप शायद पहली बार भोट डालने जा रहें या ये आपका पहला भोटर है क्या अच्छा देखिए भाई मैं आपको बताता हूँ हम लोग तो बहुत समय से भोट देते आ रहें हैं हम लोगों ने यहाँ पर काँग्रेस को भी देखा सबको देखा लेकिन हम जो दस साल में यानि दो हज़ार चौदह में जब मोदी को भोट दिया था वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और इसको हम अपने आगे तक जारी रखेंगे इसलिए हम आपको यह सजेसन देंगे कि आप आँख मूंद के एक बार पहली बार भोटर हैं तो कम से कम बी जे पी को जिताने